جی ہاں میں نے واقعی کئی مرتبہ چھپ کر پرندوں کو دیکھنے کی کوشش کی ہے پرندوں کو کی خاموشی اور غور سے دیکھنا ایک بہت ہی پرسکون اور دل کو خوش کر دینے والا تجربہ ہوتا ہے جب ہم چھپ کر پرندوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی قدرتی حرکات آوازیں کھانے کا انداز اور اڑنے کی خوبصورتی کا بغور مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے پرندوں کو دیکھنے کی دیکھنے کی روایتی طریقوں میں لوگ اکثر صبح سویرے کسی خاموش اور قدرتی مقام پر جاتے ہیں حسب جیسے باغات جھیلیں یا جنگلات اور اپنے ساتھ دوربین اور نوٹ بک لے کر پرندوں کے اقسام اور عادات کو نوٹ کرتے ہیں یہ ایک سائنسی انداز ہوتا ہے جسے برڈ برڈ واچنگ کہتے ہیں اگر ہم چھپ کر پرندوں کو دیکھنے کی دیکھنے کے اس انداز کا موازنہ روایتی طریقوں سے کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں طریقے س طریقے مختل مقصد کے اعتبار سے تو ایک جیسے ہیں یعنی پرندوں کو بغور دیکھنا لیکن انداز اور ماحول مختلف ہوتا ہے